हेलो हाँ मैम बोलिए क्या चाहिए आपको हाँ मैम बोलिए हाँ दीजिए ना मैं बनवा दूंगा अभी हाँ मैम सभी टाइप के मिलते हैं यहां पर बनवा देंगे सभी फ्लेवर के हैं मैम आपको कौन सा चाहिए पाइनेपल कौन सा चाहिए आप बता दीजिए हम बनवा देंगे अच्छा मिक्स फ्रूट जी मैम आपको अगर पाउंड वाला चाहिए होगा तो एक केजी मैं टू पॉइंट टू पाउंड आएगा एक पाउंड आपको दो सौ रुपये में पड़ता है

जी मैम हाँ मैम आप न वह डिज़ाइन की फोटो भेज देना थोड़ा हम बनवा देंगे हाँ हाँ कलर पिंक रहेगा आप ना वाट्सप पर लिख के सब सेंड कर देना डिटेल कलर कैसे लगाना है डिज़ाइन कैसे रखना है हाँ आपको कितने केजी का चाहिए वैसे हाँ ठीक है हम बनवा देते हैं अभी कब जो ले जाओगे आप हाँ ठीक है हम शाम तक बनवा देंगे और फिर आपको कॉल कर दूंगा मैं